कोंकणीतलें उतर आसा दिसा पडट्या सुर्यान तांबडो तांबडो जावन म्हणलें हांवेन दिल्ल्या दिसाचें तुवें कितें केलें म्हटल्यार आपूण उगवल्या पासून दिसभर पर्यंत तुवें कितें केलें असो सुर्या आमकां विचारता एक म्हण सांगतां चवगांच्या आवयक कोण रडटा आतां हें सगळें कोंकणीतलें बरोवप जें आसा किंवां आमकां पारंपारिक जीं उतरां येतात तेज्या बद्दल आमकां अभिमानत दिसता कित्याक तातूंतल्यान आमची मूळ संस्कृताय आमचें जाण्टेल्यांचें जें कितें घेवण आसा ताची आमकां याद जाता आनी त्यो म्हणी तीं उतरां तें जें कितें बरोवप आसा तें आमकां सदांच वाट दाखयता आता जर सांगलें जाल्यार चवगांच्या आवयक कोण रडटा म्हणल्यार एखाद्या सार्वजनिक कामांत भितर कोण फुडें सरना सगळे जाण एकामेकाचेर धकलतात अश्यो अनेक म्हणी ह्यो आमकां मार्ग दाखयतात आनी त्यो कोंकणी साहित्याक भरपूर भर घालतात